एक बार की बात है जब मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी तो मैंने पूरी रिपोर्ट बना ली थी उस में एक जगह व्यापार का नाम लिखना था मैंने उसकी जगह व्यापार किस वस्तु का है उसका नाम डाल दिया था लेकिन उस रिपोर्ट को मैंने जब भेजा तो एक बार मैंने उसको चेक किया तो चेक में पता लगा कि वो मैंने गलत कर दिया है तो मैंने व्यापार के नाम की जगह व्यापार का नाम डालकर रिपोर्ट रिपोर्ट को ठीक किया और फ़िर मैंने अपने सीनियर को भेजा